ہیلو کیا آپ اوبر آٹو سے بات کر رہے ہیں جی میں نے آٹو بک کیا ہے ہمیں دریا گنج سے مہرولی میٹرو اسٹیشن تک جانا ہے آپ کو ہماری لوکیشن پر پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا پانچ سے دس منٹ آپ ویٹ کر لیجیے ہم دریا گنج گولچا سنیما پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ وہیں پہنچ کر ہمیں کال کر دیں اور اپنا آئی ڈی دے دیں یا کوئی کار کی کار کی نمبر پلیٹ دے دیں جس سے جانکاری ہمیں پراپت ہو سکے شکریہ